कांय धर्माचे लोक मानतात हिंदू धर्मान बायलांक धर्मीक कार्यानी जागो ना पूण हो एक गैरसमज जावन आसा कारण हिंदू धर्मांत आमी देवीक चड मानतात